सद्या भारताचें हवामान खंयच स्थीर ना मनज्की खंयच्याय वाटेन केन्नाय खंयच्याय रुपान कसलोय ऋतू येता म्हणजे पावस ज्या जाग्यार गीम आसता गिमानी पावस पडटा आनी एक तर गोंयांत आमच्या ड्राय क्लायमेट ह्युमिडिटी चड आसा तशेंच जर मुखार वशीत महाराष्ट्रांत सेम उरता कित्याक समुद्र आसल्या कारणान ती ह्युमिडिटी चड वाडलेली आसता पुण्या वाटेन वचात जाल्यार ह्युमिडिटी ल्हवू ल्हवू कमी जाता पूण क्लायमेट ड्राय उरता तशेंच जर तुमी लातूर आनी त्या सायडी उश्मादामात त्या सायडी वसात जाल्यार हीट नागपूर बी त्या सायडीक हीट खूब आसता आनी ह्या दिसांनी हीट सोंसपाची नजो आसता